دہلی ایک ثقافتی خزانہ ہے اور جو بھی سیاح یہاں آتا ہے وہ کئی طرح کے مقامی تجربات سے لطف اٹھا سکتا ہے جو شہر کی رخ کو ظاہر کرتے ہیں پرانے دہلی کی گلیوں میں چٹپٹے چھولے بھٹورے دہی بھلے کباب نہاری اور جگ معروف ہیں کریم ہوٹل پرانے لال قلعے کے آس پاس کی دکانیں اور جامع مسجد کے پاس کی فوڈ اسٹریز بہت مشہور ہیں

سینٹر میں کتھک بھرت ناٹیم اور اوڈیسی جیسے روایتی رخت کی پرفارمنس ہوتی ہے رام کتھا یا کرشن کتھا بھی یہاں کے مذہبی میلوں میں دیکھی جا سکتی ہے سری فورٹ آڈیٹورم یا انڈیا انٹرنیشنل سینٹر جیسے مقامات پر مشہور غزل گائیکوں کی میفلیں ہوتی ہیں جہاں لوگ اردو شاعری اور موسیقی کا مزہ لیتے ہیں